و السلام کون بول رہی ہیں میڈم ہاں ہمارے یہاں فرنیچر کے جو سب ورائٹی موجود ہے کیا کیا

جی بولیے وہ بھی ہے تنگزانگ بھی ہے وہ بھی ہے المیرہ بھی ہے ہاں اسٹول ہے ٹھیک ہےٹیک اچھا کس لک آپ کو کس لکڑی میں چاہیے سر آپ کو ساگوان چاہیے شیشم چاہیے کاقو چاہیے اس لکڑی میں فیشم کے چاہیے ٹھیک ہے مل جائے گا آپ کو اور بتائیے شیشم کا جو ہے باکس ا فلن کا جو ہمارے یہاں ڈیڑھ لاکھ قیمت ہے پورے سیٹ کے ساتھ اگر آپ پورے سیٹ اگر لیں گے تو تقریب ایک لاکھ پچاس جو ہے پچہتر ہزار پڑے گا آپ کو نعمت کھانا وغیرہ سر اب اس کا الگ سے چارج لے گا آپ کو اس کا آپ کو جو ہے پندرہ ہزار سے لے کے پچیس ہزار تک نعمت کھانا ہے وہا اس میں سا ساگوان کی لکڑی ہے شیشم کا بھی ہے اس کا کم پڑے گا آپ کو اور بتائی نہیں وہیسا خرابی نہیں ہو ہم گارنٹی کے ساتھ مال دیں گے ہماری دکان یہ ا ریا زیر م مشہور دکان ہے راہل فرنیچر اس میں ہر قسم کے ہر ورائٹی اور عمدہ سے عمدہ ورائٹی آپ کو ہم دیں گے اور گارنٹی کے ساتھ دیں گے ہاں المیرا بھی مزور ہوگا ہاں شیشا ملےا آپ کو شیشا لگاؤ ملے گا

اور بتائیے آپ آڈر کریں گی تو جو ہے ہم آپ کو تیار کر کے دیں گے جو ہے ہفتہ دن بھی تیار کر سکتے ہیں پندرہ دن تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دکان پہ تشیف لائیے یہاں آ کے ساری باتیں ہوگی آپے کر کے اپنا پسند جو ہے سامان خھرید لیجیے